टेक्नोलॉजी के जीवन को कई तरीके से आसान बना दिया है यह कुछ प्रमुख बिन्दु दिए गए हैं संचार में सुधार मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट के माध्यम से हम किसी से भी कहीं भी सम्पर्क कर सकते हैं वीडियो कॉल मैसेजिंग एस और सोशल मीडिया के द्वारा हमारे रिश्ते और मज़बूत हो गए हैं इंटरनेट के कारण हमें किसी भी विषय पर जानकारी तुरंत मिल जाती है चाहे वह शिक्षक सामग्री हो समाचार हो या किसी विशेष समस्या का समाधान हो जब कुछ ऑनलाइन उपलब्ध हैं ऑनलाइन सब कुछ अब हमें खरीदारी के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होती विभिन्न ऑनलाइन प्लैटेटफ़ॉम के माध्यम से हम घर बेठे अपनी आवश्यक वस्तुओं मँगवा सकते हें बेकिंग और विस्त्रीय सेवा इंटरनेट बेकिंग मोबाइल वॉलेट और पेटी जैसी सेवाओं के बेकिंग को बेहद सरल ओर तवरित बना दिया हे अब हम हमें बेंक जाने की आवश्यकता नहीं होती मनोरंजन ऑनलाइन सॉपिंग सेवाओं के माध्यम से हम अपने मनपसंद का टी वी शो मूवी और म्यूजिक कभी भी और कहीं भी देख और सुन सकते हैं स्वास्थ्य सेवाएँ टेलीमेडिशन के माध्यम से हम डॉक्टर से ऑनलाइन परामर्श कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान पा सकते इंटरनेट का इस्तेमाल करने के तरीके शिक्षा आप ऑनलाइन कोर्स और बीडियो टॉयलेटोरिलेक्शन के माध्यम से नई चीज़े सीख सकते हैं कई वेबसाइट और ऐसे जैसे और मुफ़्त और शुल्क पाठ्यक्रम प्रदान करती है जानकारी प्राप्त करने और अन्य सर्च इंजन और ज्ञान वेव वेबसाइट का उपयोग करके आप किसी भी विषय पर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते है समाचार विभिन्न समाचार वेबसाइट और एक्स के माध्यम से आप ज़यादातरी खबरें प्राप्त कर सकते हैं शोशल मीडिया फे़सबुक इंश्टाग्राम जैसे प्लसफ़ॉम पर आप अपने दोस्तों ओर प्रोफे़शनल टेलिवकर से जुड़ सकते हैं मनोरंजन अन्य सेफ्टिपिंग सेवाओं का उपयोग करके आप बीडियो कटेंट का आनंद ले सकते हैं ऑनलाइन सेवा विभिन्न सेवाओं जैसे ऑनलाइन बेकिंग ऑनलाइन खरीदना ऑनलाइन बुकिंग यह हमारे जीवन को काफ़ी सहज बना दिया है इन सभी तरीकों से टेक्नोलॉजी और इंटरनेट ने हमारे जीवन को सहज सुविधाजनक और अधिक उत्पादक बना दिया है